पहली बार जब मैंने मंदिर में एक भजन गाया और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया तब मुझे लगा कि मुझे गाना अवश्य गाते रहना चाहिए